गुबुन ग्रह'फोराव बायजोआरि जिउ दं होननानै आं सानो नाथाय बिसोरो जोंबायदि मानसिबादि नङा बिसोरो गुबुन आलादा जायखौ एलियेन होननानै बुंनाय जायो आरो गोबां मुभिफोरावबो बेनि सोमोन्दै देखायनाय जायो एलियेन एलियेन दं होननानै दिनै दाबो दाबो बिगियानगिरिफोरा गोख्रोङै बुंनो हायाखै नाथाय मानसि थानो थाखाय मोनसेल' ग्रह' दङ बेनो जादों बुहुम बुहुमनि अनगा मानसिया गुबुन ग्रह'आव थानो हाया मानोना मानसि थानो थाखाय मानसि थांना थानो थाखाय जानां जानांगौ जा बारहावा जा गेस अक्सिजेन नांगौ बेफोरखौ जोङो बुहुमावल'सो मोननो हायो बेनि अनगा गुबुन ग्रह'आव जोङो मोननो हाया